हैलो आं हा अस ते बोल्ला दे आं बोल्लो अ किन्ने बंदे ओ तुस पंजी त्रीह हारे अस इक्क बोट न अस बठाने आं पंदरां बंदे ते आं तुसें दो बोट करनी पौनी पंज सौ रपेआ इक्क बोट का रेट घट्ट किन्ना करना अज्जकल केह् होंदा पंज सौ रपेआ आं आई जायो तुस फिर करी लैगे थोह्ड़ा बहुत अस घुमाना तुसें इक्क घैंटा पूरा घुमाना आहो आहो पूरा चक्कर लोआई ओड़गे ओह् जित्थां बैठना तुसें उत्थें छड्डी ओड़ना दोबारा आं हा अच्छा